پٹرول پٹرول ایک ایسی ضرورت ہو گئی انسان کے لیے پٹرول اگر نہیں رہا تو گاڑی نہیں چلتی پٹرول رہا تو گاڑی چلتی ہے اور گاڑی کے بغیر انسان چلنا مشکل ہو گیا ہے ہر جگہ گاڑی کی ضرورت ہے پٹرول پہلے تھا چالیس روپے چھیالیس روپے لیٹر اب جا کے سو کے اوپر ہو گیا ہے پٹرول میں قیمت کا تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا جیسا پٹرول پہ قیمت پٹرول کی قیمت کا اضافہ ہونے کی وجہ سے ہم کو بھی ہمارے جیب کا خرچہ زیادہ ہو گیا کیونکہ چھیالیس روپے چالیس روپے ملنے والا پٹرول ایک سو کے اوپر بولے تو مہینے کو ہمارے کو آٹھ دس ہزار پٹرول میں چلے جاتے ہیں بغیر کھائے بغیر پیئے جب پٹرول مہنگا ہو گیا تو ساری چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے جو بھی اشیاء آتی ہے اس پہ قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے پٹرول کی مہنگائی سے بہت زیادہ ہم کو نقصان ہو رہا ہے ہمیں خرچ میں زیادہ ہو رہا ہے مہنگائی بڑھ جا رہی ہے اور خیال میں یہ ہے کہ ایندھن کا زیادہ استعمال واقعی ماحول کو خراب کر دیتا ہے جتنے گاڑیاں چلیں گے ایندھن جلیں گا اس میں پولوشن ہوں گا جب ایندھن کا دھواں نکلتا ہے اس سے پولوشن ہوتا ہے آسمان میں پورا دھواں ہی دھواں شہر میں دھواں ہی دھواں اس سے صحت پہ اثر ہوتا ہے کبھی آنکھوں کا جلنا ہوتا ہے کبھی ناک میں مُنہ میں جا کے ٹھسکے لگتے ہیں اور وہ اس دھویں سے ہم ناک سے سانس لیتے ہیں تو ناک میں جاتا ہے اس سے بہت سارے مضر بیماریاں آ رہے ہیں تو ایندھن سے نقصان ہے اور شہر میں تو گاڑیوں کا چلن بہت ہے آدمی کم ہیں گاڑیاں زیادہ ہیں تو شہر میں پولوشن بہت ہو رہا ہے اس سے طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں انسان کی صحت پہ اثر ہو رہا ہے اور دوسرے دوسرے مضر اثرات پڑ رہے ہیں انسان کی صحت پہ